ٹکٹ بک کرنے ہوٹل ڑیل کا ٹکٹ ہوائی جہاز کا ٹکٹ اب آسانی ہو گئی ہے گھر بیٹھے بھی موبائل سے کر سکتے ہیں سب چیز ٹکٹ آسانی ہو گئی اپنا موبائل سے بھی کر سکتے ہیں ٹڑین کب آئے گی کس ٹائم آئے گی ٹرین کا ٹائمنگ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں موبائل پہ ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہے ہم ہمارے لوگوں کی اچھے سے کر سکتے ہیں ہر چیز موبائل میں جانکاری ملتی ہے ہر چیز کی جانکاری ملتی ہے گھر بیٹھے موبائل کھولو ٹکٹ بنانا ٹکٹ بنانا ہے بنا دیا جاتا ہے ہوٹل کا ٹرین کا ہوائی جہاز کا کسی کا بھی سبھی چیز کی ٹکٹ بنتی ہے ہمارے موبائل میں ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہے ہر چیزوں کی آسان ہو گئی ہے ٹیکنالوزی ٹائمنگ ٹرین کا جہاز کا کسی بھی ٹائم آدمی موبائل سے بھی دیکھ سکتا ہے اچھے سے آسانیاں ہم لوگوں میں ہو گئی ہیں ٹیکنالوزی ہم لوگوں کی آسان ہو گئی ہے اپنا ٹکٹ بک کرا ٹکٹ ہوٹل کا ٹکٹ ہر چیز کا ٹکٹ اپنے موبائل میں خود ہی کر لیتے ہیں ہر چیز کے آسانیاں ہو موجود ہیں ہر چیز کے آسانیاں موجود ہیں ہم لوگ کے موبائل میں اپنا کس ٹائم ٹرین جائے گی کس ٹائم ٹرین آئے گی کس ٹائم کھلے گی سبھی چیز ٹائمنگ سے موبائل میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹیکنالوزی آسانی ہو جا رہی ہے دن بہ دن ٹیکنالوزی آسانی ہو بھی جائے گی ہو ہو اور اور آسانی ہونا ہے